घर में गार्डन बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसके लिए हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है कि नहीं और यदि हमें ज़मीन मिल जाती है तो उसके बाद हमें उसमें बजरी पत्थर मिट्टी खाद इन सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि हम एक सही से गार्डन को बना सकें और वहाँ पर पेड़ पौधे लगा सकें यदि यह सब चीज़ें भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं तो फिर हमें पेड़ पौधे खरीदने पड़ते हैं और यदि हम मार्केट से पेड़ पौधे खरीदते हैं तो पेड़ पौधे मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं उनको खरीदना फिर उनके लिए गमले खरीदना गमलों के लिए मिट्टी लेना खाद लेना उसको पर्याप्त मात्रा में मिलाना फिर उसमें डालना उसके बाद फिर कीटनाशक दवाइयाँ लेना पानी की व्यवस्था को देखना कि गार्डन बनाने के लिए आसपास में पानी की व्यवस्था है कि नहीं उसको देखना और उसको देखने के बाद यह सुनिश्चित करना कि हमारे गार्डन के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग सही से हो पा रहा है कि नहीं बीज खरीदना उसको उगाना उसका ध्यान रखना सूर्य की किरणों का ध्यान रखना सूर्य की किरणें कहीं सीधे तो नहीं पड़ रही हैं